ہیلو ہاں اپنا ملک سنٹر سے بات کر رہے ہیں جی میں سہیل بول رہا ہوں مجھ کو شادی کی تقریبات کے لیے کچھ مٹھائیوں کا آڈر دینا تھا پانچ کلو کاجو کتلی پانچ کلو انجیر کتلی اور پانچ کلو رس ملائی چاہیے پندرہ دن بعد جمعرات کے دن صبح میں لگے گی تو کیا مجھے کچھ آفر وغیرہ مل جائے گا جی میرا آڈر کنفرم کر دیں اور آئندہ کے لیے میں آپ کو کال کر کے دیگر معلومات فراہم کر لوں گا شکریہ